जी तुस हून हैल्थ केयर दी गल्ल करै दे ओ ते साढ़े जेह्ड़ा इंडिया ऐ ते बाकी देशें दी अगर मुकाबले गल्ल करो अगर में गल्ल करां अमेरिका यूरोप इस पास्से दे अस्पतालें दे मुकाबले ते साढ़े इंडिया दे जेह्ड़े अस्पताल न जेह्ड़े गौरमेंट अस्पताल न उं'दी ते बड़ी माड़ी हालत ऐ प्राइवेट आह्ले ते पैसे लैंदे न ताईं गै उं'दी बड़ी अच्छी हालत उं'दे सफाइयां वी होन्दियां लेकिन साढ़े इत्थें जेह्ड़े गौरमेंट अस्पताल न साढ़ी इंडिया दे बाकी देशें दे कंपैरिजन उं'दी हैल्थ में तुसें सनां तां हाईजीन ऐ ना सफाई नी होंदी उद्धर बड़ी सारी समस्यां होंदियां ऐ जि'यां अगर तुसें किश अपना चैक्क अप कराना ऐ तुसें भर्ती करना ते उत्थें पैह्लें लाइनां बहुत लम्बी लंबियां होंदियां बैड्ड निं लभदे बैड्ड बड़े घट्ट होंदे न हून तुस आक्खी लाओ प्राइवेट अस्पतालें दी बी गल्ल करी लाओ ते गौरमेंट अस्पतालें दी बी लाइनां ते दोनें जगहं लग्गी दियां होंदियां न पर बाह्र ते में कदें रेही निं ऐं बाह्र पर में इ'यां सुने दा कि उं'दे कि हैल्थ केयर सिस्टम बड़ा शैल ऐ उत्थै आन दा स्पाट पेशेंट गी ट्रीट कीता जंदा ऐ उत्थै उसी बेल्ले उस्सी दिक्खे दा जांदा ऐ उंदे आस्तै पेशेंट दी जान जैदा जरूरी होंदी ऐ ए फार्मल्टियां करने कोला कि फार्म भराओ एह् करो एह् लेआओ बैड्ड निं हल्ले तुस इत्थै रक्खी लाओ उत्थै रक्खी लाओ इस सब तों ते मेरे कोल इक जीएमसी है इक गौरमैंट अस्पताल ऐ ते इक प्राइवेट बी है दो न ते जेह्ड़ा गौरमेंट अस्पताल ऐ उ'दी हालत बड़ी माड़ी ऐ साढ़े इत्थै दी एह् हालत ऐ कि कोई बी सीरियस केस आई जंदा ऐ ते साढ़े आह्ले इद्धरों चुक्कियै रैफर करी ओड़दे न पंजाब उत्थै उत्थै जेह्ड़ा तुसें सनां में पीजीआई ऐ जां बाकी जेह्ड़े हैन जां एम्स जेह्ड़ा दिल्ली खु'ल्ले दा उत्थै रैफर करी ओड़दे न जेह्ड़े सीरियस केस औंदे न साढ़े इत्थै में बड़ा घट्ट दिक्खेआ कोई तुसें में सनांऽ कि कोई पेशेंट इ'नां ने ठीक कीते दा हो कि इ'नें मिकी लगदा निं इ'नें एह् में इक चीज दिक्खी इत्थै डाक्टर पढ़े दे होंदे ते है इद्धरों डिग्रियां कीती दियां होंदियां न पर एह् सीरियस केस गी हैंडल नी करी पांदे न ते अगर तुस बाह्र दे अस्पताल दिक्खो उं'दे जेह्ड़े लोकल अस्पताल बी होङन उद्धर बी इक वैल्ल क्वालिफाइड डाक्टर होंदा ऐ साढ़े इत्थै बी वैल्ल क्वालिफाइड होङन बट एह् अपनी जाब सीरियस निं लैंदे न उद्धर आह्ले सीरियस लैंदे उं'दे आस्तै उं'दी नौकरी सबकिश ऐ साढ़े आह्ले इत्थै जेह्ड़े होंदे अपनी प्राइवेट क्लिनिकां चलाने च जैदा विश्वास करदे न ते जेह्ड़े पेशेंट आए दे होंदे अस्पताल च उंदी इन्नी केयर नेई करदे न नर्सें दे भरोसे छड्डे दे होंदे न जिसलै कोई केस बड़ा सीरियस होई जाह्ग जां अपने किसी स्टाफ दे बंदे कोला कोई गलती होई जा तां ऐ न'स्सदे आई जंदे न ते एह् में दिक्खेआ ऐ एह् गलतियां हैन हां पर इक है कि साढ़े इत्थै थोह्ड़ा जेह्ड़ा हैल्थ ऐ ओह् सस्ता ऐ बाह्र दे देशें च एह् मैंह्गा ऐ मैंह्गा ते होग अगर ओह् इन्नी सर्विसां देआ दे तुसें आन दा स्पाट पेशेंट ट्रीटमेंट दियां दे न सफाई देआ दे न तुसें ई फालतू दियां चीजां न आखा दे ते तुं'दे कोला पैसे ते ओह् मते चार्ज करन गे ते साढ़े इत्थै ओह् पैसे घट्ट चार्ज करदे न क्यूंकि में जे तुसें ई आखां ते सर्विस निं प्रोवाइड करा दे शैल तरीके दी साढ़े इत्थै इत्थै गौरमेंट इन्नी शैल शैल मशीनां दिंदी ऐ पर इ'नें चलाना निं आंदियां न ओपरेट करने नी आंदियां न ते एह् सब नुक्सान ई ऐ इक इं'दा केह् जा दा इंदे आस्तै ते अस इक पेशेंट आंह्गर ई हैन पर साढ़े आस्तै ते अस इक पूरी जिंदगी ऐ ना कुसै दी कोई अज्ज पेशेंट मरी जा ते इं'दे आस्तै ते इक पेशेंट मरी गेआ बट जिस घर दा जीऽ गेआ हो उदे आस्तै ते पूरी उमरी दा घाटा पेई गेआ निं ते साढ़े आह्ले एह् चीज निं समझदे बाह्र आह्ले एह् चीज जरूर समझदे इस लेई उं'दे अगर मशीनां हैन ते ओ उस्सी चलाना बी जानदे न अगर नेईं बी औंदी ते ट्रेनिंग लैंदे न साढ़े इत्थै एह् आह्ली ओह् जरुरत समझदे ई निं इक नार्मल ऐक्सरे बी करना होऐ ते ओह् बी आखदे न बाह्र जाइयै कराओ ते एह् में तुसें ई आक्खां कि सर्विस साढ़े इत्थै शैल निं ऐ सफाई नेई होंदी गौरमेंट अस्पतालें च प्राइवेट च होंदी पर सर्विस